हमर पसन्दीदा किताब अछि एगो विद्यापतिकऽ महाकवि विद्यापतिकऽ जीवनी पर आओर ओ हम बेर बेर पढि सकैत छी किआकि हुनका जीवनसँ हम बहुत ही प्रभावित छी जे ओ एतय बड़का शिवभक्त छलाह जे हुनका घर पर शिवजी उगना रुपलऽ कऽ हुनकर चाकरी करबाक लेल प्रगट भऽ गेलखिन तऽ हुनका जीवनसँ हम बहुत ही प्रभावित छी आओर हम घुरि घुरिकऽ ओ पढ़ि सकैत छी देखि सकैत छी किआकि विद्यापतिके जीवनीमे बहुत ही बहुत ही अधिक कहानीसभ छलय हुनकर हुनकर राजादरबारमे ओ रहैत छथिन तारासिंह के दरबारमऽ ओ रहैत छथिन ओ दू भाई छथिन तऽ हुनका दरबारमे ओ कविकऽ रुपमऽ छथिन आओर विद्यापति एक महान पण्डित ब्राह्मण छथिन हुनका घर लग एक शिवजीकेँ मन्दिर छलय तऽ ओ शिवजीके रोज पूजा करैत छथिन आओर रचनामऽ ओहो सिर्फ एहन नहि छै जे ओ शैव ही छथिन हुनका शैव कहल जाइत अछि किआकि हुनका जीवनमे अत्यधिक ओ पूजा करलखिन हँ शिवजीके ही महादेवकऽ महादेव हुनका घरमऽ उगना रूपमे प्रकटो भऽ गेलय ताहिसँ सभ हुनका शिव शैव कहय छथिन लेकिन ओ हर तरहकेँ रचना केनय छथिन काली दुर्गा जेना राधापर कृष्णा र ओ हर तरहके रचना केनय छथिन तऽ हुनका जीवनसँ हम बहुत ही प्रभावित छी जे हुनका सरस्वती जीकेँ साक्षात् कृपा छलनि जे हुनकर एक एक रचना जे छै एक एक रचना अमूल्य छै जेकर कोनो जोर नहि अछि विद्यापतिक जीवन पर फिल्मो बनल अछि आओर हम फिल्म देखितो छी हुनकर आओर एक बेर नहि बहुतो तरहसँ फिल्म बनयने छथिन राइटरसभ आओर डीडी नेशनल चैनल छलय ओहिपर हुनकर फिल्म आबैत रहैत अछि आओर हम देखैत रहय छलहुँ सिनेमाघरमे भी विद्यापतिक एक नया फिल्म बनि रहल छै विद्यापतिकेँ ऊपर ओ आओत तऽ हम देखय लऽ जायब हॉलमऽ बसिकऽ देखब विद्यापतिक